साढ़ै घर कोल साढ़ै देमां माई ऐ देमां माई होई गेई हून द'ऊं त्रै म्हीने होई गे गेदी ही बड़े शैल दर्शन होए मी नुआढ़े रातीं सुखने च बी लब्भी मिगी बड़ी शैल इन्नी बड्डी झग मग होआ दा बड़ी शैल लब्भै इयां पिंडी जेह्ड़ी फ्ही असें उत्थें लेता हलबा बनाइयै लेते दा हा हलबा बनाइयै लेता फ्ही हलबा चाढ़ेआ उत्थें सतसंग बी कीता सतसंग करियै फ्ही अस आए इक ढक्कियां थोह्ड़ियां नेहियां पैड़ियां टलियां अग्गें गड्डी ही फ्ही आए अस गड्डियै आइयै फिर अहें घर आह्नियै फुलके पकाए रुट्टी खाद्धी पकाए सब्ज़ी बनाई फ्ही रातीं गे देमां माता वैश्नो गे फ्ही वैश्नो माता बी गेई उत्थें बी में गे जंदे गे ते असें इयां शड़कै शाट काट गै गे हे ढक्कियां थोह्ड़ियां ढक्की नी इन्नी चढ़ी असें ओह् गे शॉट कॉट शड़कै शड़कै गे बड़े शैल अराम कन्नै गे बड़े शैल माता दे दर्शन बी शैल होई गे रशा हा बड़ा हा रश बड़ा हा रश बड़ा हा भई रश बड़ा था इ'यां ढको टक ओह् उत्थें शैल होई गे दर्शन साढ़े फ्ही आए उठी शामी घर अस

धनसर